जय झूलेलाल अॼु तव्हां में कमु पियो केक ठाराइणो हुओ बेटे जे लाइ बडे आहे ऐं हसबैंड जो बडे आहे गॾु हा गॾु ई ॾींहुं ते आहे न अलॻि अलॻि ठाइणो आहे अने अच्छा अच्छा अच्छा मतलबु कींअ बेटे जो चॉकलेट फ़्लेवर खपे ऐं मतलबु थीम कीअं डोरेमोन हुजेसि मथां काटुन हा हा लाइट चॉकलेट

डोरेमोन

हा हा पंहिंजे त हाणे जीअं ॿ टे सौ महिमान लाइ खपे त टे किलो त हुजे

हा

हसबैंड जे हिन में मतलबु टीचर आहिनि त टीचर जी थीम रखणी आहे हा हा त पोइ उहा ई कजो पाइनेपल हा पाइनेपल हा टे किलो ई

हा हा हा हा हा हा जी जी हा त मां हा त थोरी हिसाब सां वठो पेमेंट झूना ग्राहक आहियूं तव्हांजा हमेशह तव्हां खां ई वठंदा आहियूं हा कोई ॻाल्हि अने हा त कोई ॻाल्हि न आहे मां तव्हांखे एडवांस ॾेई थी वञाव ऐं बाक़ी खणण लाइ असांजो कोई न कोई अची वेंदो त एडवांस घणा ॾियणा पवंदा हिन महिल मूंखे अच्छा ठीकु आहे कोई ॻाल्हि न आहे त हाणे मां तव्हांखे एडवांस टे हज़ार ॾेई वञा थी बाक़ी तव्हां कार्ड ॾेई छॾो त जीपे करे छॾंदमि हा न मां त तव्हांजो नालो जाम ॿुधो आहे तॾहिं मां तां वटि ई आयमि पहिरीं बि वरिता हुआ तव्हां खां ई असां हाणे बि तव्हां ॾे आयसि हा ज़रूर जरूर जय झूलेलाल